हेलो हॅं खुब खुश रहू कहियौ बड़ याद केलहुँ हँ हॅं हॅं कहियौ सहरसामे देखियौ बहुत कॉलेज छै जेना एस एन एस कॉलेज छै आर एम कॉलेज छै तहन एथी छै महिला कॉलेज छै बहुत तरहके कॉलेज छै आ देखियौ सभ इहे सहरसेसँ कॉलेजमे पास कऽ कऽ केओ कलक्टर बनलै हँ केओ डी एम बनलै हॅं केओ पुलिस बनलै हॅं इएह सहरसा कॉलेजसँ व्यवस्था तऽ बहुत बढ़ियाँ छै कॉलेजके टीचरो सभ तऽ बहुत छै ओहि दुआरे अहाँ अपन एडमिशन करा सकै छी एतऽ बढ़िऑं हाँ बढ़िऑं देखियौ एस एन एस कॉलेज बढ़िऑं छै हॅं बुझलियै एस एन एस कॉलेज छलै नवसे बहुत बढ़िऑं कॉलेज छलै तैं ओहिठाम करा लियौ

हॅं बहुत नीक छलै ओहिठमा वैसेके लिए भी आ वएह कॉलेजसँ सभ लोक बड़ा बड़ा अफसर बनल छै तै दुआरे हमहुँ कहब जे अहुँ से एडमिशन करा लिअ ताहि दुआरे हॅं हमरा घरके तऽ छै जे दू तीन आदमी ओतैसँ कलक्टर बनलै हँ एस पी बनलै हँ डी एम सभ बनलै हँ एतैसँ ताहि दुआरे हमहुँ कहब जे अहुँ करा लिअ ओहिठमा तऽ बढ़िऑं रहत आ सभ चीजकेँ देखियौ व्यवस्था छै बुझलियै ओहिसभमे अहाँके कोनो दिक्कत नहि होयत सभसे बढ़ियाँ एस एन एस कॉलेज छलै तकर बाद महिलो कॉलेज छै जतऽ से लोक बी एड करै छै बहुत नीक छै कॉलेज अहुँके जँ मन होइया तऽ अपन करा सकै छी तैं हमरो घरके दू तीनटा छै जे हमरो घरके दू तीनटा छै जे मतलब एस एन एस कॉलेजसँ सहरसा कॉलेजसँ निकललै हँ बहुत लोक अफसर सभ बनलै हँ ताहि दुआरे अहाँ करा सकै छी ओतै एडमिशन करा लिअ बुझलियै ओतऽ मतलब किछो नहि मार्कशीट टा लागै छै सभ किछुके ओहिसे अहाँ इण्टर केने छी तऽ इण्टरकेँ मार्कशीट लय लिअ आधारकार्ड लय लिअ फोटो सभ लय लिअ आबि जाउ काल्हिखनि तहन हम अहाँके एडमिशन करवा देब मास्टरसँ ठीक छै तहन राखै छी